हेल' ओ ओइ माबाहाय फिथा बानाय नांगौमोन दमासिनि मा मारै बानायनांगौ मा मा होनांगौमोन

ओमफ्राय सिथाव बानायब्लाय सिथाव बानायनायो मा होनो एनथाब बानायनाया

होमबा मेथायखौहाय मेथायखौहाय

बेखौयनो आंखौ सोंहरदों बेनो साननानै मारै मारै देयो होननानै

औ थांगोन दे होमब्लाय नालेंखर लादुखौ बानायब्ला लाय

औ औ औ दोनदो जाबाय दे खोनाबाय दोनथ'दो खोनायाखै दोनथ'दो होनदां जाबाय दे औ औ दे